आह्ले बोल्ला दे ओह् करानी ही बुक पंदरां बंदे आं तुस किन्ने पैसे दस्सो आं आं जी आं जी नेईं बड़ा मैहंगा थोह्ड़ा घट्ट करो

अच्छा ते होटल बी साढ़े आस्तै होटल च बी रुट्टी शुट्टी दा करी लैओ असें कल्ल पुज्जी जाना थुआढ़े कोल पुज्जी जाना कोई शामीं चार बजे धोड़ी असें छे कीतियां किश्तियां पंदरां बंदे आं आं होटल बी करेओ साढ़े आस्तै बुक ते रोटी शोटी दा बी इंतजाम होऐ